हालो आ मॅडम सांगात हॅलो आं मॅडम सांगात आं मेळ्ळें मगे सारकें आनी कितें प्रोब्लेम बी आसता तातूंत हय तें तर कामूच न्हू म्हाजें आनी अशें किदें तुमकां लायक पार्सल बीन कितें आसा जाल्यार म्हाका सांगूं येता म्हाजें लायक हांव करतां तुमच्या टायमार तुमकां हाडून दितलो हांव तुमकां जाय तेन्ना सो केन्ना याद काडात म्हाजी ओके सो काय डिफेक्ट बीन आसलो मगे पार्सलान लायक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 येस येस शुअर शुअर आमकांय तुमी सपोर्ट करात आमी तुमकां तशीच सर्वीस दिता बरे तरेन दिता सर्वीस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 हय तुमी ती घालात ऑर्डरीक हांव ती तुमकां दिता टायमार जशी तुमी ऑर्डर घालतली म्हणल्यार आतां आमची सर्वीस कशी आहा पांच दीस पयली तुमी ऑर्डर केली जाल्यार तुमकां टायमार मेळटले ते इफ सपोज लेट जाला जाल्यार मागीर लायक तुमी समजूं शकतात न्हू सो तुमकां जितके पयली जाय म्हणल्यार तेजे पांच दीस पयली तुमी ऑर्डर घालात हांव तुमकां दिता हय हय पांच दीस पयलीं आमची ती ऑर्डर पॉलिसी तशी आहा पांच दीस पयलीं घातल्या तुमकां ती मेळटली टायमार प्लस आमची डिलीवरी चार्जीसूय आसनात तुमी आतां हेर वेबसायटीर पळय जर तेंची डिलीवरी चार्जीस आसा बट आमी तशी करनात सो तुमी ऑर्डर घालूं शकतात एक्चुली तुमी ती वॅबसायटूय पयली पोवंक जाय आमी अर्शी सांगतात बट तुमी फुडें पळयात अशें तुमच्या बऱ्या खातीर